हाँ ऐसी एक प्रथा है जिसको मैं पूजा के दौरान मानती हूँ मैं सुबह स्नान करके ही पूजा करती हूँ और उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करती हूँ और साथ ही इसका पालन करने से मुझे मेरे मन को शांति मिलती है और मेरा मन प्रसन्न रहता है साथ ही मैं इस सांस्कृतिक पिता को इसलिए भी मानती हूँ क्यों की हमें बताया गया है कि हम शुद्दित रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ और सुंदर रहता है और हमारे मन को भी शांति मिलती है हम कई बीमारियों से बचते हैं इसलिए हमें स्नान अवश्य करना चाहिए और साथ ही इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए तो यह प्रथा हमारे जीवन में काफ़ी अच्छी है और साथ में हमें लाभ देने वाली है इसलिए हमें इसका हमेशा पालन करना चाहिए और हमें दूसरों को भी इस चीज के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे वह भी स्वस्थ और सुंदर जीवन जी सकें यही हमारी कल्पना है